हैलो अंजी अंजी मैडम जी अंजी आं जी आं जी मेरे कशा लैता जां कुसै होर हट्टिया लेई ओड़ेआ हा अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं ओह्दे कन्नै किश होर बी लैता हा जां साबन गै लैता हा अच्छा ते ओह्दे च थोह्ड़े कोई खराबी ही अच्छा कोई गल्ल निं तुस इक्क कम्म करेओ तुस हट्टिया आयो ते तुस साबन चेंज़ कराई लेई जायो ठीक ऐ होर कोई किश चीज़ै ई खराबी जिस दिन साबन लैता हा उस दिन होर किश निं लैता हा अच्छा अच्छा चिप्स दे पैकेट लैते हे ओह् ठीक हे निं होर किश होर कन्नै किश लैता हा अं अच्छा अच्छा होर कोई शिकायत निं ऐ कोई निं ओह् तुस साबन लेई आयो ते चेंज़ करियै तुसेंगी देई ओड़गे दूजा ठीक